पंज अक्टूबर ॿ हज़ार अठ छ्ह जून उणिवीअ सौ नवे ॿ अगस्त ॿ हज़ार ॾह वीह मार्च ॿ हज़ार ॿारहं ऐं अठ जनवरी ॿ हज़ार टेवीह